अ आङो ओ फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मोनफुं बसुमतारि औ ओ नोङो बे खामारदैसा हाइस्कुलनि ओ सासे फरायसुला नङा होमब्ला अ अ आङो बै दाख्लैबावै बै जे माने मोनसे हाबाफारि जादोंमोन बेयाव ओ खेल महारन जादोंमोन ना बेयाव जे माने नोंनि नाम्बारखौ लादोंमोन गोसोआव दंना अ अ अ आङो ओ ओइदिनखालि लानानै दा नोंनियाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आङो बैदिनखालि फन नाम्बारखौ लाखानाया मोजाङानो जादों आरो लाखानो गोनांबो दङ कारन माने मोनसे स्कुलनिफ्राय सासे सोरबा स्टुडेन्ट्सनि मोजां सासे माने माबानिफ्राय स्टुडेन्ट्सफोरनिफ्राय आरोखि खायसे बाथ्राफोरखौ मोनोब्लाथाय रोखा जायो आङो माने सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदों आङो दा नोंसोरनि बे माबायाव फरायसालियाव मेट्रिक आनजादनि थाखाय माबायदि माने माबा सोलिगासिनो दङ फरायनाय आरो फोरोंनायफोरा सार सारमोननि फोरोंनाया माब्रै जानानै दङ थारमाने मोजाङै माबाफोरा जोबजुबदोना जोबजुबाखै प्रिपेरेसनफ्रा नोंसोरनि अ नोंसोरनि जेनेबा फरायसाफोरनि लोगोफोरनि जेनेबा बै माने ओइ माबामोना जाफुंसार आरो माने आकासमोन आरो जितेन नितिमा बिसोरनि फरायनाया माबोरै बेसेबांसो माने दावगादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आस्सा गोजोन्थों अ अ अ उम उम उम

अ अ अ

अ अ अ अ आस्सा आङो माने बेबादिनो मोनफ्रोमबो फरायसालिनिनो माबाखौ बे डेटाफोरखौ रेकर्ड प्रिपेरेसना माब्रै जानानै दङ बिनि खौरांखौ आङो बुथुमगासिनो दङ दासिमबो आंनो मोनसे माबा नांगौ रेकर्ड नांगौ हिसाब नांगौ सोर सोर बबे बबे फरायसालिनिफ्राय बेसेबां स्टुडेन्टसफोरा बेसेबां माने मा प्रिपेरेसनाव दङ दासिम बेसेबां हागोन माने बेसेबां माने बेसेबां माबासिम फार्स क्लाससो दावगानो हागोन ना हाया बिनि माबाखौ आङो डेटाखौ लानो नागिरदोङो औ औ अ आस्सा आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय मोजां खबरखौ होनायनि थाखाय आरो आसा खालामदों आं माने इसोरा नोंसोरनि जि माने सोलोंथाइ लानो नाजानाय एबा सोलोंथाइ औ माने दा आनजादनि थाखाय थियारि जानाय बेवहाय माने खोब नोंसिनि देहाफोरखौ सावस्रिफोरखौ माने खोब मोजाङै लाखिथों आरो नोंसोरनि जि माने नाजानाय बे नाजानाया माने जोबोद मोजाङै जाफुं जाफुंथों एबा जाफुंहोथों आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो बेबायदिनो गोबां माने जा फरायसालि बे डाटाफोरखौ लानो नागिरदों आरो बेखिनियानो बिनि थाखाय साबायखर थाबाय खौरांखौ होनायनि थाखाय दे दे गोजोन्थों दे गोजोन्थों अ अ दे दे दे